हमारे यहाँ पे कबड्डी होता है कबड्डी खेलते हैं कबड्डी बहुत अच्छा खेलते हैं हम लोग खेलते हमारे अड़ोस पड़ोस लोग भी खेलते है साथ में और जहाँ पे खेलते हैं वो हमारे प्लेयर जितने होते हैं सब बोलते हैं भाई तुम बहुत अच्छा खेलते हो और हमारे खेल में मतलब सब बोलते हैं और कबड्डी ही नहीं मतलब कि बैडमिंटन भी खेलते हैं तो मतलब हमारे गाँव में सब लोग हमारे साथ खेलते रहते हैं और हमारे मतलब कि पाला उपा मम्मी उम्मी मतलब जितने मतलब अड़ोस पड़ोस के लोग हैं सब लोग भी खेलते रहते हैं और खेलते उलते हैं बोलते हैं बहुत अच्छा है भाई खेलने में भी अच्छे हो और वो क्या छुआ छूआन मैच के मैच होता है मतलब बैट के तरह उसमें खेलते है उसमें भी बोलते हैं भाई अच्छा है और अगर खेल खेलते हैं सब लोग मतलब गाँव में प्लेयर भी हमारे यहाँ मतलब हमारे दोस्त लोग भी हम लोग सब रोज खेलते हैं उसमें आगे भी जाते हैं कबड्डी में हो गया कबड्डी में अभी जैसे होने वाला है हमारे लोग का मतलब खेल होगा स्टेडियम में खेलते हैं तो यहाँ से मतलब भेजा जा रहा है वहाँ पे खेलने के लिए झाँसी आज भी भेजे हुए हैं वहाँ पे गए खेलने का जाने कितने खेल हम लोग जीत चुके हैं और सर्टिफिकेट रखे हुए हैं उसका और खेल में मतलब बहुत ही आगे हैं हम लोग कबड्डी भी हो क्या कबड्डी हम खेलते हैं बहुत ही आगे जाते है उसमें भी दिक्कत नहीं मैच खेलते हैं मैच में भी बहुत मतलब आगे जाते है मैच में हुआ था अभी इधर मतलब हुआ था भदोही तरफ से और इधर से तो जीते हुए हैं जीत के ही आएँ हैं बैटमिंटन भी खेलते हैं तो बैटमिंटन में भी मतलब आगे जाते हैं हम लोग उसमें भी होता है इधर उधर मतलब सब मिला के मतलब खेलते हैं सब गेम में आगे हम लोग और सबका सर्टिफिकेट रखे हुए हैं काम देता है वो अभी और हम लोग मतलब कि खेलते हैं छुआ छुआन भागा भागी वाला ये सब भी होता है फुटबॉल भी खेलते हैं और फुटबॉल में भी मतलब कईं लोग कई जगह पे जीत चुके हैं कई जगहों पे खेले हैं तो जीते हुए हैं और मतलब जितने लोग भी हैं बोलते हैं भाई तुम बहुत अच्छा खेलते हो उसके लिए गेम में बहुत आगे जाओगे गेम खेलते हो तो गेम में बहुत ही आगे जाओगे और इसी में मन लगा लो पढ़ाई भी मन लगता है तो इतना नहीं लेकिन गेम में ज़्यादा लगता है वही कबड्डी उबड्डी और ये सब में खेलते हैं तो ये सब में मतलब इंटरेस्ट है हमें इसीलिए खेलते हैं और सब चीज में आगे जाते हैं और वो छुआ छुआन भी खेलते हैं और तब फिर जा के जो है कि खेलते रहते है हम लोग तो मतलब उसमें भी मैदान उसमें भी खेलते हैं तो मतलब हम लोग मैदान उइदान में जब घास जाते हैं फील्ड विल्ड में वहाँ पे भी खेलते हैं तो हम लोग वहीं से मतलब अपना मतलब खेलते हुए बढ़ाते है आगे जाएंगे जैसे विराट कोहली ओहली सब लोग आगे हुए वैसे ही हम लोग भी खेलते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं इसी के लिए मतलब खेलकूद में अपना मतलब आगे बढ़ना चाहते है इसी के लिए हम लोग खेलते कुदते है आपन में आपस में खेलते हैं कि आगे चले जाएँ एकदम और आगे चल जाएंगे वही तो अच्छी बात है और मतलब मन लगा के खेलते हैं जो कि हम लोग का जैसे आता है मतलब खेलते है सर्टिफिकेट भी सब चीज का रखे हुए हैं और अभी आज ही गए थे झाँसी और अब दो तारीख को फिर जाना है कबड्डी होगा वहाँ दिल्ली से होगा और मिर्जापुर यहाँ अपने से होगा तो यहाँ स्टेडियम से होगा और मिर्जापुर से और दिल्ली से होगा तो वहाँ से भी हो सकता है जीत कर ही आएंगे हारने वाले तो हैं नहीं हम लोग जीते के आएंगे ऐसा है नहीं वहाँ से भी हो सकता है जीत के ही आएंगे